ईअं जॾहिं खां आई आहे तॾहिं खां असांजो कम बि वधियो आहे जीअं मां वॾो दुकानु खोलणु वारो हुअसि त वॾो दुकानु खोलियो हुओ त मुंहिंजो दुकानु गलीअ जे अंदरि हुओ त हुन जे बारे में कंहिंखें पतो कोन पई सघंदो हुओ त मां उहो दुकान जी एड्रेस समेति अख़बार में ॾिनो ऐं हुन जो विज्ञापन ॾिनो तंहिं करे विज्ञापन मीडिया जे द्वारा मुंहिंजो दुकानु वधणु लॻो ऐं मुंहिंजा ग्राहक बि वधण लॻा त समाचार ऐं मीडिया सां असांखे घणेई फ़ाइदा थियनि था जीअं किसाननि खे बि घणेई फ़ाइदा थी रहिया आहिनि जीअं किसाननि खे कंहिं बि बारे में जानकारी न हूंदी आहे त हू मीडिया वारा ॾींदा आहिनि या समाचार में अची वेंदो आहे की असांजे कहिड़ो ॿिज कहिड़ी खेती सां थींदो आहे ऐं कीअं थींदो आहे हिन जी सॼी जानकारी ॾिनी ऐं खेती करण सां असांखे कहिड़ा कहिड़ा फ़ाइदा थींदा आहिनि जंहिंजे करे वॾा वॾा उद्योग खुलिया आहिनि ऐं हुन जे करे किसान बि खेतीअ आराम सां करे सघे थो किसान खे पहिरीं पतो कोन हूंदो हुओ की कीअं खेती करे वेंदी आहे कीअं न कई वेंदी आहे खेतीअ में नुक़सान थी वियो आहे त उन जो सही कीअं कजे कीअं उन खेती खे वापसि सां उॻाए करे कजे

ऐं हुन सां ॾाढो माण्हुनि जो व्यवसाय बि थी रहियो आहे जीअं ऑनलाइन पाण खणो त ऑनलाइन बि बिजनेस हिकु मीडिया जे थ्रू ई थी रहिया आहिनि विज्ञापन जे कारणि ऐं मीडिया जे द्वारा कॾहिं वण वॾे वॾे प्रोडक्टनि जो बि पतो पियो वियो आहे ऐं मीडिया असांजे लाइ ॾाढी वॾी वॾी करामातूं करे रही आहे मुंहिंजो शोरूम जी दुकान गलीअ अंदरि हुअण जे करे ख़बर कोन पवंदो हुओ की ग्राहकनि खे की हीउ छा जो दुकान आहे त मुंहिंजे दुकान जो वॾो शोरूम जे जीअं कपिड़ा लटा उन जे बारे में ख़बर पियो जीअं मां वॾो मार्ट खोलियो हुओ त उन मार्ट जे बारे में ख़बर पियो त पतो पई त माण्हू उन गलीअ जे अंदरि बि अचणु लॻा वरना अगरि मीडिया ऐं विज्ञापन ऐं न हुजनि त पोइ विकसित ई न थिए आहे असांजो दुकान बि मीडिया ऐं समाचार जे कारणि असांजो दुकान बि सहुली तरह हली रहिया आहिनि किसाननि खे बि फ़ाइदा थी रहिया आहिनि ऐं जेके हुओ जेके वॾा वॾा उद्योग आहिनि कपिड़नि जा त हुन जे बारे में बि जीअं वॾी वॾी कंपनियूं आहिनि कपिड़नि जूं चाहे वॾा वॾा शोरूम आहिनि सैंटूनि जा कंहिंजा बि चम्पलुनि जा उन जे बारे में मीडिया ॿुधाए रहंदी आहे की इहे शइ सही आहे हीअ शइ सही न आहे जीअं साबुण जी एडवरटाइज़मैंट मीडिया जे थ्रू ई ख़बर पवंदी आहे कहिड़ो शैम्पू वारनि लाइ सुठो आहे कहिड़ो न आहे त उन जे बारे में मीडिया ई ॿुधाईंदी आहे त मीडिया असांजे लाइ ॾाढी फ़ाइदे वारी थी रही आहे ऐं असांखे उन मां घणेई फ़ाइदा थिया आहिनि जीअं कहिड़े वितु सलाह ॾियणु खपे त वितु सलाह जे बारे में बि मीडिया जे द्वारा ई कार्यक्रम नाटक इन्हनि सभिनि जे बारे में ई असांखे मीडिया जे द्वारा ई ख़बर पवंदो आहे की अॼु किथे केतिरी बारिश पई आहे अॼु किथे तूफ़ानु अचणु वारो आहे इहो सभु असांखे मीडिया जे द्वारा ई ख़बर पए समाचार जे द्वारा ई ख़बर पवंदो आहे अगरि ई समाचार ऐं मीडिया न हुजेव त असांखे ॿियनि शहरनि जी बि ख़बर लाइ न पवे आहे